जोंनि ओनसोलनि गेलेयारि गेलेमुवा आङो फुटबलबो गेलेयोमोन फुटबला जोङो ज गामिनि लोगो जोंनि समब्रा समब्रि लोगो आंनि स्कुल फरायग्रा लोगो बिसोरजों ज' स्कुल गबाथाय जोङो स्कुल गंखांनानै ओंखाम ओंख्रिजाखांनानै ज जोंनि गामिनि मोनसे स्कुल सेराव मोनसे बिराद गुवार गिदिर फिल्ड दंहैयोमोन दङमोन बेयावनो जोङो आंनि फंबाय आंनि न खाथिनि बै लोगोआरि बिसोर फैनानै ज' खौसो जानानै जोङो फुटबल गेलेयोमोन जोङो फुटबल गेलेयोमोन जोङो मोनसे सम लानानै बेबायदिनो दुइ तिन घन्टा गाहाम गेलेला बायोमोन ओमफ्राय गुबुन गुबुन माने जोंनि गामि खाथिनि गामिनि सेंग्राफ्राबो फैलाबायनानै जोजों बल गेलेलाबायोमोन गेलेलाबायोमोन दा बेफोरबादि गेलेनायाव बिराद गावखौनो गाव इन्ट्रेस्ट लादोंमोन आङो गेलेनो मोजां मोनोमोन इन्ट्रेस्टबो जायोमोन बेबायदिनो ज बल जोनाय दं एखमबा गामि बै गामि जोंनि गामि जोंनि गामि खाथिनि बिसोरबो फैला बायोमोन सेंग्राफोर बिसोरबो लोगो जोंनिननो बिसोरजों जोङो ज जानानै बल गेलेला बायोमोन एखमबा गावसोर देरहायो एखमबा जों देरहायो बेबायदिनो ओरैनो मोजां मोनसे थासारि उन्दैयाव मोनलांनाय फुटबल गेलेनायाव जोङो ज जानानै फुटबल गेलेयोमोन दा आङो फुटबलखौ गेलेनो मोजां मोनो फुटबलखौ अल इण्डियायावनो गेलेखायो दा फुटबलनि फारसे बुङोब्ला गोबांनो दा फुटबला आंनि थाखाय बिराद मोजां माने दोलोआरि मोनसे गेलेमु बायदि जेब्लायबो स्पर्ट्स फुटबलानो गेलेखायो